जोंनि गामियाव आबाद खेथि मावनायफ्राथ' दा जेनबा न'खरा इसे खमजुरिजोब नालाय गायनायफ्रा बिदिनो गायो माइ गायो इसे इसे सोरबा सोरबा ओरैनो बारिफ्रावबो खेथि मावनानै जायो बिदिनो माइ गायनायाव सिगाङाव जेरै मोसौजों हालेवनानै आलि खोनानै आलि थेबथानानै दै लाखिनानै माइ गायोमोन दाबो बिदिनो मोसौफ्रा न'खर न'खर गैला नालाय एवनाय समफोराव बिदिनो ट्रेक्टर होनानै आलि खोनानै बिदिनो दै लाखिनानै गायो आरो बिदिनो खोथिया फोनाय समफ्रावबो खस्थ' मस्थ' बिदिनो ट्रेक्टर जों एवबाय बिदिनो सोरबा सासेनाव इसे एनै हालिसे हालिनै मोसौ थानायखौ इसे हाजिरा लादेरनानै बिदिनो एवबाय मै होबाय बिदिनो दै एरि जमा लाखिबाय खस्थ'यैनो लाखिनानै खोथियाफोरखौ फोनानै गायो आरो इसे इसेबाबो बयहाबो गायो आरो बिदिनो न'खराव सोरहाबा सोरहाबा माइ गायग्रा गैयाबाबो न'खर बिथायाव बारि खलबसे थानायफ्रावनो दैलां बोथोरखौ बिदिनो जिंखा फोरला जोगोनार बेफोरबायदि गाययबाय आरो गोलां गोजां बोथोरफ्राव बिदिनो लाफा मुला लाइ बेफोरबायदिनो एसे एनै फोनानै जाबाय गैद्रायैबो नङा नंनायालाय एफा एफा गासिबाबो मावनानै इसे एनैखौ जायो गाव गावबा गाव खलबसे खलबसे बारियावनो सोरबा सोरबा दुब्लियाव गैथाराबाबो बारियावनो खेथिखौ इसेखौबाबो मावनानै जायो आरो दुब्लियाव दङफ्राबो बांद्राय बुरजा बुरजा जानाय गैखाया एसे एसेल' दङ बेखौनो खस्थ' मस्थ' मावनानै गायनानै जायो आरो